गुबुन नोगोरमानि फरायसालिफोरजों रुजुनायाव आंनि गामि नोगोरमानि फरायसालिफोरनि सोमोन्दै आङो बेखौनो सानोदि नोगोरमा आरो जोंनि गामिनि आरो गुबुन नोगोरमाफोरनि फरायनायनि बिथिङा समान नङा मानो होननानै बुङोब्ला गामियाव थायोब्ला बिनि आबहावा थासारि आरो बिनि फरायनाय बिथिङा एसे आलादा जायो नाथाय नोगोराव थायोब्ला बिनि फरायनाय बिनि बेकग्रावन्ड बिनि थासारिफ्रा एसेब्लाबो जौगाखां जायो राङारि बिथिङाव जायफोर नोगोरमायाव थायो बिसोर राङारि बिथाङाव जौगानाय जायो जायनि थाखायनो बिसोरनि सोलोंथाइखौ आलादा होननानै बिसोरखौ हमनाय जायो लोगोसे गामियारियाव थायोब्ला आबाद मावनानै जाग्रा बांसिन न'खरारिफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनायाव एसेबाब्लो गाहाय थाखो माने नांनायसेबां लांनो हायैयाव रुजुजाथावै जायो गामि आरो नोगोर बे मोननैबो सोमोन्दै मोजाङानो जादों गामि एबा नोगोराव जोंखौ फोरोङोब्ला रोंनाय इडुकेसनजों लोगोसे माखासे जोङो लेंगुयेजफोरखौबो सोलोंनो हायो लोगोसे गाज्रि बिथिङानो जाहैदों नोगोराव थायोब्ला माखासे गाज्रि थासारि लोब्बा जानानै फरायसा समा खहाबो जानो हागौ